मेरे हिसाब से हिन्दी भाषा को भविष्य में किस तरीक़े से हम यह फैला सकते हैं उसके लिए हमें सब से पहले तो जो पुराने उपन्यास हैं जो पुरानी हिन्दी की किताबें हैं और जिस तरह हिन्दी के कवि हुए हैं भारतवर्ष में मुंशी प्रेमचन्द्र हों और भी बहुत सारे कवि हुए हैं उन सब के उपन्यासों को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी उनके जो छोटे छोटे जो खण्ड आते हैं छोटी छोटी किताबें आती हैं उसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई यह हमारे देश की धरोहर है हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उसके प्रति बच्चों के दिलों में और दूसरे लोगों के दिलों में एक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और इसके लिए हमें हमारे जो कवि हुए हैं उन से प्रेरणा लेनी चाहिए और इतिहास के बारे में बच्चों को और अपने ईष्ट मित्रों को बहुत अच्छी तरीक़े से बताना चाहिए और कुछ जगह जगह उसका वो करना चाहिए